चारि दिसंबर उणिवीह सौ छियानवे सतावीह नवंबर उणिवीह सौ सतानवे तेरहं जनवरी ॿ हज़ार हिकु चोॾहं जून ॿ हज़ार ॿ चोॾहं जुलाई ॿ हज़ार अठ